वैसे तो भारत में काफ़ी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिनके बारे में मुझे पता है वह है वृन्दावन केदारनाथ बद्रीनाथ और भी काफ़ी सारे तीर्थ स्थल होते हैं सबसे ज़्यादा वृन्दावन में आप लोग देखें तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है वह वहाँ का प्रमुख एक त्योहार होता है जो मनाते हैं लोग कृष्ण जन्माष्टमी में जैसे कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी कैसे क्या हुआ था वह सब दर्शाते हैं और काफ़ी धूम धाम उल्लास से वह अब वह त्योहार को मनाते हैं